बर'सुबुंफोरा गुबुन सुबुंफोरजों रायज्लाय नायाव गावसिनि रावखौ बाहायनायनि बाहायनाय बाहायनानै जायफोरा बे रावखौ रायनो रोङा बेनो जाहैबाय बर'सुबुंफोरा गुबुन सुबुंफोरजों रायज्लायाव गावनि रावखौ जाहाथे बर'रावखौ रायज्लायबोयै रायज्लायबोयै रायज्लायबोनानै गुबुननि रावखौ बाहायनायाव जाहाथे हिन्दी हिन्दी हिन्दी राव असमीया राव बांग्ला राव बेंगलि राव बेफोर रावखौ ख्लियारै रायज्लायनो रोङा जायो बेनिथाखायनो गुबुन जाथिफोरा गावनि खाथियाव फैयोब्ला गुबुन जाथिजों रायज्लायनायाव गुबुन जाथिन रावखौ रोंजोबा जासे रायज्लायनायाव हिन्दी हिन्दी हिन्दी इसे बाङालि एसे बा असमीया इसे बेंगलि इसे जे इसे रोङो बेखौनो रायज्लायनानै रायज्लायनांगौ जायो बेनिथाखायनो जायफोरा बिनि थाखायनो गुबुन फोरा ख्लियार रावखौ मोनैनि थाखाय रायलायनो रोङा जायो